हमरासभके गाँवमे इलाज तऽ भए रहल छै लेकिन गरीबीके कारण कतौ कतौ कुपोषण भए रहल छै जाहि कारण हमर सबके गाम घरके जिलाके विधायक नेता सब जे छै कभी कभी दै छै अनाज जे हुनकासबके आबै छै ओ सब दै छै फेर कभी कभी नहि दै छै जाहिसे कि बीच बीचमे हमर सबके किछु मदद होइ छै आ जब नहि दै छै ओहि परमे कुपोषण भए जाय छै जाहिसे कि बहुत बहुत पब्लिक सबकेँ दिक्कत होइ छै इएह सब हम कहब जे हमर सबके सांसद जे छै विधायक जी हुनका सबसँ सरकार सबसँ उम्मीद करबै जे ई कुपोषण कऽ दूर करए इएह टा हिनका सबसँ हम आग्रह करै छियनि आ हमर सबके गाम घरमे गरीबी दूर करए प्रगति लाबए